हैल्लो हैल्लो तुस दकानदार बोला दे ठीक कताबां लैनियां हां असें हैन तोआढ़े कोल कताबां इंग्लिश मैथ ते साईंस दी लैनी ऐ नाईंन्थ कलास दियां केह् रेट ऐ उं'दा साईंस दी ते मैथ दा अच्छा साईंस दा बड़ा रेट लाए दा तुसें घट्ट करगे में मतियां कताबां लैनियां हां हां ते जेह्ड़ियां नेईं लगङन ते ओह् ते फिर चेंज़ करानियां होङन होई जाङन अच्छा अच्छा ते फ्ही कि'यां पज़ागे तुस पैसे देआं तुसेंगी कुत्थै जेही ऐ तोआढ़ी दकान अच्छा जी ठीक ऐ जी फिर आया कल आया में